बाजै जोगोनारा बिसिबां दामब्रा नोंनालाय ह'बैयो गिदिरसिना

फिसायालाय बेसे हाब नैबे गिदिरजों समानखौ दाखालिसो थिनालिआव थ्रिस थाखानि लादोंमोनब्रा आङो दिनैलाय मा एफा बारा टाउनखाय नोंसिना दामा एसे बारासिन जायो नामा ब्रा नंगौ नंगौ बोथोराबो बोथोर नालाय ब्रा गामिनिफ्राय लाबोनाय नामा बहानिफ्राय लाबोयो हाब इमान गोजान थाङो आदसा नैबेलाय खांख्रिखलाफ्रालाय न'आवनि ना बायनाय जाखो आलुआसो माबायदि मोनथाय दाख्लि बै सासेनाव लांनाया मोनथाराखै लै दाख्लि सासेनाव लांनाया होनब्ला बे जोगोनारखौ फिसासिनखौ थाइसे हरदो आमफ्राय खांख्रिंखला हरदो बांद्रायगोन लै बियो बांद्राय बुरजा मानसि गैया बानलुआलाय बिसिबां दाम बे बानलुआ बिसिबां दाम

दे होमब्ला बानलुखौबो हरदो पवासे सेवोलै बानलुआ खेबसेनो लांखाब्ला आमफ्राय बे माखासेफ्रालाय बेसे बेसे दाम जाखो सबाइ बिमाफ्रा

न'निखा ना बेबो दे हरदो बेखौ एसे बेखौ एसे बै माखासेफ्रा बबेबा बबेबा गोजा गोजाफ्रा बांगालफोरनिफ्रायबो लायो नालाय सेवलाय लाङो सोरनाबा सोरनाबा थाब थाबनो उम दे हरदो दे बेखौ जोगोनारखौ थाइसे हरदो आमफ्राय दसराफोरखौ जेबो नांला न'आवनो दंखायो लै

जानो बालाय लाङो लां नांला दे बेखौ बेखिनि खौल' हरदो दे औ बेसे जाखो